हैल्लो हैल्लो हां जी कु'न बोल्ला दे नमस्ते जी ठीक ऐ तुस कु'न बोल्ला दे दुध्द आह्ले ते थुआढ़ा दुध्द बड़ा खराब आवा दा दुध्द च कोई तुस मलावट पा दे ऐ केह् गल्ल ऐ केह् गल्ल पैसे नी पूरे मिला दे हां जी हां ते दुध्दे च मलवाट आवा दी थुआढ़ी नेईं नेईं आइयै दिक्खी लाओ दुध्दे च थुआढ़ी मलावट आई दी ऐ दुध्द केह् गल्ल कोई पैसे घट्ट मिला दे थुहानू कि हां जी दिक्खी लैयो भाई सवेरै दुध्द लेआइयै रक्खेआ ते उऐ लेआ पेदा मैं के गर्म कीत्ते दा उ'दे मलावट आवा दी ऐ थोह्ड़ी दुध्द बिच हां जी अच्छा आहो